जब हम एक साथ भोजन करते हैं किसी भी शादी विवाह में जाते हैं बड़े पार्टी में जाते हैं तो कुछ और ही आनंद आता है विभिन्न परकार के खाने भी उसमें रहते है जो हर एक लोग सौ पचास मिलते हैं और साथ में खाना खाने से एक दूसरे से मिल पाते हैं कि यह खाना ठीक हैं कि हम सभी मिलकर अच्छी तरह पार्टियाँ मनाते हैं जो शादी में जाने से धार्मिक भोजन जैसे करते हैं और और सुबह से शम तक अच्छे फिल महसूस होता है कि हम एक साथ सब लोग मिल कर भोजन करते हैं पूजा का भोज ऐसे हुआ कि भगवान अपने ही शादी भोजन एक साथ करते हैं तो ऐसा आनंद होता है कि हमारे लोग ए एक साथ मिलकर खाना खाने से अच्छा फील महसूस होता है कि हम लंच एक साथ पाँच दस आदमी मिल कर भोजन करते हैं और विभिन्न प्रकार के खाने भी शदी भी किसमस डेम भी दस बीस लोग जा कर अपने अच्छी तरह एक टेबल पर खाते हैं और और अच्छा फील महसूस होता है कि एक दूसरे से चीन परचीन जान जानकारी होती है कि यह आदमी हैं वो आदमी हैं और एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह संपर्क बनता है तो बहुत सारी जानकारियाँ भी मिलती हैं और मंदिरों में एक साथ ही सौ पचास लोग मिलकर भोग लगाते हैं और भगवान को अपने अर्पण भी करते हैं कि ये सब होता है